सो आयज काल दिसून येता की लोक जे फार्मींग करतात तें एनवायरोमेंटल फ्रेंडली आसना तें परिसराक खातीर आसना तें फकत लोकां खातीर आसता तें फकत आमच्या खातीर आनी आमच्या खाद्य पदार्थ ग्रोव करपा खातीर आसता पूण जर आमी ट्रेडिशनल वेन म्हणजें आयज पर्यंत जशी शेती लोक लायत येयल्या तो प्रकार पळयलो जाल्यार तीं एक फॉलो करतालीं ताका म्हणटात परमाकल्चर परमाकल्चर म्हणजें कितें की तूं शेती लायता तूं शेती लायता अशा परिसरांत की ती शेती नॅचरली जाता तूं एडिशनल ताका कितें न्युट्रिशन एड करिना फर्टीलायजस एड करिना कारण फर्टिलायजर्स एड केले जाल्यार जाल्यार पल्युशन जावपाची शक्यताय खूब आसा सॉयल पल्युट जाता भितर उदक पल्युट जाता भितर सो ही परमाकल्चर जें आसा डॅट इज ग्रोवींग युओर फूड म्हणजें आपलें पीक लावचें आनी वाडोवचें परिसरा वांगडा म्हणजे परिसरांत जे किडे आसात मातयेंत तेंत माती तुजी न्युट्रियेंट दितले तुजे मातयेक मागीर जे पक्षी आसात ते तुजी सीड्स ओवरऑल बाकीच्या जाग्यार आनी जर्मिनेशन जावपाक मदत करतली जीं झाडां आसात त्या झाडांचो पालो तुका कंपोश्ट तयार करतलीं तुज्या मातयेंत तुज्या मातयेंत न्युट्रियेंट रीच करतले मागीर तूं ह्या परमा कल्चरांत आजू बाजूच्या कसलाय गजालींक त्रास दिना सो ही एक पद्दत आसा त्या शिवाय ऑर्गेनीक फार्मींग एक पद्दत आसा जेतून तूं मॅन्युर वापरता ऑर्गेनिक मॅन्युर वापरता ऑर्गेनिक म्हणजें शेण म्हणूक शकता आमी तें वापरतात जर अशा पद्दतीन जर आमी शेती केली जाल्यार निसर्गाक ताची कसलीच हानी जावची ना आनी झाडां चड कापपाची गरज ना परमाकल्चर फॉलो करता जाल्यार नॅच्युरली तुजो इकोसिस्टम एक तयार जाता एक परिसर एक पर्यावरण तयार जाता जातूंत एक गजाल दुसऱ्या गजालीक फीड करता दुसरी गजाल तिसऱ्या गजालीक फीड करता आनी ऑटोमेटकली तुजो एक नॅच्युरल एनवायरोमेंट जो आसा नैसर्गीक पर्यावरण तो एक तयार जाता ते एरियेंत आनी तुका जाय तितकें खत घालनासतना उदक घालनासतना जाय तशें पीक मेळटा त्या जाग्यार